मेरा यादगार नृत्य या यूँ कहे डांस प्रदर्शन कार्यक्रम ये रहा है कि जैसे गरबा है और भांगड़ा है भांगड़ा पंजाब गरबा राजस्थान इनको मैं सामने से तो देखा नहीं हूँ पर वर्चुअली मैंने बहुत देखा हूँ बहुत आनंदित लगता है और इन लोगों की जो पहनने की कलाकृतियाँ है और जो आभूषण है जो इनके वस्त्र हैं बहुत ही मनोरंजक और आकर्षक किस्म के लगते हैं और मेरी यादगार नृत्य में मैं बार बार इनका कहीं भी जाता हूँ तो जिक्र भी करता हूँ और मैं एक प्रकार से ये भी बतला दूँ कि जो गरबा और भांगड़ा है ये मैंने खासकर टी वी चैनलों के माध्यम से ही देखा हूँ साक्षात्कार रूप से तो मेरा देखना नहीं हो पाया है टी वी चैनलों में प्रतिदिन कोई न कोई चैनलों पर इनका संचालन होता रहता है और वहाँ की जो गरबा की बात की जाए तो वहाँ की अपनी पारंपरिक वेशभूषा में वहाँ के जो लोग हैं अपने नृत्य के माध्यम से अपने राज्य का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और ये बतलाते हैं कि हमारी वेशभूषा प्राचीन से लेकर आधुनिक समय में भी इसी प्रकार से है और वो ये भी सन्देश देते हैं कि यह जो हमारी वेशभूषा है आज हो या अनादि काल तक यूं ही चलती रहेगी ये मेरे यादगार नृत्य के रूप में गरबा है और भांगड़ा है लावणी नृत्य भी बोला जा सकता है पर मैं उतना देखा नहीं हूँ अगर फिल्मी सितारों की ओर ले जाऊँ तो गोंडी डांस वगैरह ये जो होते हैं यह भी मेरा यानि बहुत ही रोमांचक कार्यक्रम लगता है जीतने भी गोंडी डांस करते हैं न विभिन्न विभिन्न इलाके हो या ट्राइबल एरिया में ये भी बहुत ही खासकर मजेदार यानि बहुत ही मजा आता है